اتّر پردیش میں لوگ اپنے تہذیبی ورثے کا جشن بہت دھوم دھام سے مناتے ہیں اتّر پردیش کے لوگ آج بھی اپنی تہذیبی روایات اور اپنے تہذیبی ورثے سے جڑے ہوئے ہیں اتّر پردیش کے لوگ جب کبھی اپنے تہذیبی ورثے کا جشن مناتے ہیں تو بڑی دھوم دھام اور بےحد خوشی سے مناتے ہیں جب کبھی دیپاولی کا تہوار آتا ہے تو ہر گھر میں صاف صفائی کی جاتی ہے پینٹ کیا جاتا ہے اور دیپاولی والی رات دیے جلائے جاتے ہیں اور پٹاخے جلائے جاتے ہیں اسی طرح سارے تہوار منائے جاتے ہیں جیسے رام نومی دیوالی عید وغیرہ وغیرہ